हमें पल्सर गाड़ी चलाना बहुत पसन्द है और अपाची हमें गाड़ी चलाते समय हेलमेट लगा लेना चाहिए सेफ्टी के लिए और हमलोगों को घूमने बहुत बहुत दूर दूर तक जाना होता है गाज़ीपुर फैज़ाबाद आज़मगढ़ मऊ बलिया बिहार बक्सर आदि देशों में जाते हैं बाइक़ से बाइक़ चलाते समय हमारा हाथ पैर सिर सब दर्द करने लगता है बाइक़ अच्छी रोड हो तो चलाने में मज़ा भी आता है मेरी फ़ेवरेट गाड़ी गाड़ी है के टी एम के टी एम मैं अधिकतर चलाता हूँ गाड़ी चलाते समय कुछ लन्च टाइम करना बहुत पसन्द लगता आता है और हमें घूमना बहुत पसन्द है प्लानिन्ग के लिए जैसे हम कहीं जाना है हमें हेलमेट ले लिए और साथ में बैग ले लिए कुछ खाने के लिए बैग में सामान ले लें और कोई अन्य चीज़ भी ले लें खाने के लिए प्लानिन्ग के लिए जैसे कपड़े जूते चप्पल आदि सब लेना चाहिए और मैं समय बहुत मुश्किल से निकाल पाता हूँ कहीं जाने के लिए समय नहीं मिलता घर पर काम करना पड़ता है काम करने के बाद समय निकालना बहुत मुश्किल रहता है काम करके ही समय निकालते हैं जो एक दो दिन का समय मिलता है उसी से बाइक़ से घूमते हैं और एन्ज़ॉय करते हैं बाइक़ चलाना मुझे बहुत पसन्द है बाइक़ के साथ साथ राइडिन्ग करना भी राइडिन्ग करते समय मैं कम से कम पल्सर को एक सौ बीस एक सौ तीस की रफ़्तार से चलाता हूँ और पल्सर बहुत बढ़ियाँ माइलेज़ भी देती है पचास साठ का देती है और गाड़ी मेरी ड्रीम है मैं गाड़ी अधिकतर चलाता हूँ जो कोई काम हो मैं बाइक़ से करता हूँ प्लानिन्ग के लिए कपड़ा चप्पल खाना पीना मैं अपने दोस्तों के साथ कई बार ट्रिप पर गया हूँ जैसे बाइक़ से वहाँ घूमने के लिए उत्तम व्यवस्था है बाइक़ से जाने के लिए वहाँ पर बहुत सारे बाइक़र्स और राइडर्स आते हैं घूमने के लिए बाइक़ के ग्रुप में बाइक़िन्ग के ट्रिप में जैसे दस लड़के हैं जिसके पास दसो बाइक़ है या पाँच लोग दो दो लोग पर जाने पर ट्रिप पर हँसी से जाते हैं आते हैं खाते पीते हैं बाइक़ से और खूब फ़ास्ट चलाते हैं अपने ट्रिप के लिए प्लानिन्ग की तैयारी कैसे करते हैं आप किसी कहीं जाने से पहले आप ने तैयारी करते हैं एक सूटकेस में सब कपड़ा भरते हैं और टीशर्ट उशर्ट जो पहनने के लिए हमें चाहिए खाने पीने के लिए सब भरते हैं बस समय बहुत मुश्किल से निकालते हैं सब काम करने के बाद स्कूल जाने से कोचिन्ग जाना है लाइब्रेरी जाना है लाइब्रेरी जाने के बाद हमलोग पर पढ़ाई पर बहुत मुश्किल से समय निकालते हैं तब कहीं हमलोग बाइक़ या कहीं जाते हैं बाइ द वे कोई काम ही पड़ गया है जैसे यहाँ से गाज़ीपुर जाना है बाइक़ से तो जाते हैं बाइक़ से बाइक़ फ़ेवरेट है चलाने के लिए जैसे कहीं घूमने उमने जाना हो गया कहीं भी तो बाइक़ से जाते हैं फ़ोरव्हीलर है पर फ़ोरव्हीलर से नहीं बाइक़ से जाना पसन्द है ग्रुप में जाना ग्रुप में फ्रेन्ड के साथ जाने के लिए बढ़ियाँ रहता है और दोस्त भी रहते हैं हम भी लोग रहते हैं बाइक़ से जाते हैं और सारे बहुत दोस्तों के पास सबकी ड्रीम बाइक़ है और मेरे पास भी बाइक़ है ड्रीम जैसे मेरी ड्रीम पल्सर में के टी एम है अन्य बाइक़ हैं उसी के साथ बढ़ियाँ टूर रहता है गाड़ी से जाते हैं बढ़ियाँ लगता है और समय बहुत मुश्किल से निकलता है प्लानिन्ग के लिए समय से जाते हैं लाइब्रेरी लाइब्रेरी से घर आते हैं घर से फिर खाना उना खाकर बाइक़ लेकर गर्मी की छुट्टी होती है तो बाइक़ लेकर निकल पड़ते हैं घूमने के लिए एक महीना बाइक़ से लगातार घूमते हैं जब तक छुट्टी है बाइक़ या इस तरह डेली सन्डे को घूमने जाते हैं सन्डे टू सन्डे गाँव में छुट्टी रहती है तो घूमते हैं शिवाजीपुर सिटी करन्दा उरन्दा मुरन्दा उरन्दाबाद सब जाते हैं घूमने उमने बाइक़ से बाइक़ माई ड्रीम और बाइक़ पल्सर तो थोड़ा अधिक मैनेज भी हो जाता है जैसे गाज़ीपुर जाना हो पल्सर से वहाँ जाना हो कहीं भी गाड़ी से ही जाते हैं भाई गाड़ी गाड़ी से जाने के लिए हमें चाहिए